आमी शावरान न्हाव न्हावपाक करता न्हू तेन्ना आमचे नायत रावता आनी शाबू लावपाचो जाल्यार आमकां शावर चालूच उरता आनी ते टायम वेस्ट बीन बेश्टें यें जाता आनी ते आमी ताका लागोन आमी बालदेन उदक घातले जाल्यार तितके टायम हे जायना उदक हे जाता सांबाळून उरता न्हय तितले बऱ्याक पडटा शावरान तुका ते चड टायम लागता सगळे वेस्ट जावन वयता उदक तेन्ना बालदेन एक एक तामे घातलो शाबू लावपाचे टायमार शाबू लावंक मेळटा आमकां आनी मागीर परत उदक घेवन मेयटा बालदेचें तोंड बीन धुयतले बीन जाल्यार ते हे करता न्हू शावराचेर आमकां टायम पय चड टायम लागता आमकां आनी ते चालूच उरता शावर